नमस्ते हाँ बोलिये नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ सिलते हैं

हमारा दुकान तो यहाँ है रोड के यहाँ सामने ही है रायपुर गेट के पास

हाँ सिल देंगे क्या सिलवाना है

अच्छा चलो ठीक है सिल दिए जाएगा ना ब्लाउज का मार् हाँ मार्केट में तो लगभग दो दो सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये गाँव में लेडिज लोग सौ रुपये में सिलती हैं मार्केट के हिसाब से ज़्यादा रेट लगता है वो भी लग जाएगा तीस रुपैया लगता है एक साड़ी के हाँ हो जाएगा तीस रुपैया लगता है एक साड़ी के ठीक है ठीक है मिल जाएगा

आप वो हाँ ले के आइयेगा आप तो नाप भी लेते आइयेगा जो सिलवाना होगा अपना जो है नाप नाप दे देना नाप से अपना नाप सिल देंगे वो तुम्हारे पास बता तो रहे हैं ना मार्केट के हिसाब से तो ज़्या गाँव के लोग लेडिज हैं सौ रुपये में सिलते हैं मार्केट मे जो है लोग अभी मार्केट का तो वो है कम से कम डेढ़ सौ दो सौ रुपये चलता है हाँ दस बजे तक खुल जाती है ना हाँ ठीक है ठीक है आइयेगा दस नौ दस ग्यारह के पहले ही खुलती है

दो तीन लेडिज हैं ठीक है बन जाएगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं नहीं नहीं दिक्कत नहीं होगी शिकायत आप नहीं पाओगी ठीक है फिर नहीं वो ज्यादा क्यों लेंगे जो रेट है वही चाहिये हाँ कपड़े में कोई शिकायत नहीं आएगी तो आप समय से आ जाइयेगा अपना जो है सो तभी तो हम समय पे दे पाएंगे चलो ठीक है फिर